हेलौ औ आं मैखोम बसुमथारि बड'लेण्ड रादाबनिफ्राय नोंनाव फन बुहरनाय जाबाय सोंहरनो सानदों नों बेंथल कलेज माबानि सिथुदेन्टमोन दा बेंथल कलेजनि सरि सिथुदेन्ट मास्थार मोन दा फ्रेन्सिपाल मोन ना दामानि बे बेंथल कलेज माबायाव माबायदि माबायदि सोलिदों फरायनाय माबा सोलोंथाय माबाफ्रा सोलोंथायफ्रा

ओमफ्राय सिथुदेन्त गासैनोबो माबा सोलोंथाय जे माबाफ्रा सिथुदेन्तफ्रा मोजाङै मोजां ख्लास लाजोबो नामा ओमफ्राय मोजाङै हायो नामा ओमफ्राय गासिनोबो मोजाङै मार्कस मार्कसखौ लाखिनो हायोने सिथुदेन्तफ्रा मोजाङै ओमफ्राय माखासे गोबां बिदि माबाफोर नांगौ गोनांथि बेफोर बेफोरनि थाखाय एसे उसुबिदा नामा कलेजाव लाय होमबा मोजाङै मोजां दावखोनानै दङ ना

ओमफ्राय बिदिनो माखासे फोरोंगिरिफ्रा मोजाङै फोरोंनायावहाय माखासे उसुबिदाफोर मोन्नाय दङ नामा माबा मोनसे गोनांथि जानाय दङ नामा जेरै ब्लेक बर्ड बायदिसिना बेफोरनि सायावहाय दासिमबो मासथारफ्रा माबाफोरजों सिथुदेन्टफोरजों मोजाङै माबा जायोदा जाहाथे फोरोंनायाव इन्थारखानेक्त खालामनानै फोरों लायो दा फोरों लायो ना फोरों लाया बेफोरो मोजाङानो होमबा दे दे बेखौनो नोंनाव सोंहरनाय जादोंमोन आरो औ